हैलो रकेश तूं आया नी यार कम्म उप्पर घर में इंतजार करा ना नेई दिक्खो हां फी सनाना पौंदा ना फी जां कोई बंदा भेज पाई में हुन इत्थै कम्म पेदा घर मेरे करना ते कुस करना कम्म हुन दिक्ख हां तूं आंदा हा ते कम्म करना नेई जां कोई बंदा भेज अपनी जगह दूआ

नेई ओह् ते ऐ गल्ल चलो तेरी परेशानी समझा दा मेरी बी परेशानी समझो ना फेर में घर च कुसी बलां तुएं भेजी सकना बंदा में ते इंतजार करा नां में आखेआ रकेश आया नी के चक्कर केह् ऐ घर दा कम्म होंदा नेई डाक्टर कोल ते जाना फ्ही दिक्खो हां जां कोई मुड़ा भेजी उड़ कोई दिक्खी लै तेरा कोई चाचे दा मुड़ा जां कोई ऐ गोआंडी थुआढ़ा गणेश ऐ ते उसी भेजी उड़ मुड़ा आं ओह् भेजी उड़ो आं चलो फ्ही केह् ऐ चलो दवाई ते लेना पौंदी ऐ

फी में परेशानी होई जाना नी में दिक्खो हां तूं डाक्टर कोल जागा ते मीं घर परेशानी होई जानी घरा दे कोला मिगी मतलब गाली पवा दी भाई मुड़ा नी आया केह् चक्कर केह् ऐ कम्म असें बड़ा घर त्राड़ पेदा अग्गे पिच्छे समान पेदा हुंदा तुगी पता फाइलां शाइलां जां कोई अग्गे समान स्हाड़ा जेह्ड़ा पेदा

चलो दिक्खो अच्छा आं जां राहुल जां गणेश गी भेज गणेश बी ठीक ऐ मुड़ा ते आपे गे होई जंदा ठीक ऐ अच्छा अच्छा ठीक जरा भेजी उड़ेआं जरा बड़ी परेशानी घर